जोंनि बाकसा जिल्लायाव जेनेबा जों दा बर' हारियानो गाहाय बयनिख्रुयबो बांसिन दङ हारसा दं ओमफ्राय बांगाल दङ जों मोनथाम जाथिया थारमाने खाथि सोमोन्दो दं आरो जेनेबा जों दा बे मोनथाम जाथियानो मुस्लिमफोरथ' गैया जोंनि बाकसायाव बे मोनथाम जाथियानो दं बर' हारि आरो हारसा ओमफ्राय बांगाल सावथाल जेनेबा जों जों बांगाल सावथाल होननानै जों सानलाय लाया जेनेबा जों गंसे बाजारावनो हाथाय जायो गंसे दुब्लियावनो जों माइ गायजाबो गंसे बिलोआवनो जों ना गुरजाबो गोरोब लायनानै जों थायो बेफोरबायदि जों हारसा बांगाल बेफोरबायदि नों सावथाल नों बांगाल बिदिफोरबायदि बुंलाय लाया आरो जों जेनेबा जों न' गंसेनि बादियैनो गंसे गामिनि गंसे न'खरनि बादियैनो जोङो सोलिलायनानै थायो जों हारसानिखौनो जों बायनानै जायो आरो बिसोरबो जोंनि बर'निखौ बायनानै जायो जेनेबा मैगं थाइगं माइ दैयानो जा बेफोरबायदि जोङो दा नै जोंनि जायगायाव बांसिनानो दा बर' गोजा जों खाथि खालायाव हारसाखौ जों नुवा थेवबो जोंनि जागायाव हारसाफोरानो बेफार फालांगि खालामनो फैयो आरो जेनेबा जिगाब बेफार बिदिनो माइ बेफार जोंनि जा भिथ'रिया नालाय जोंनि जायगाया दा हारसाफोरबो फैस'वा नालाय थेवबो बेफारिफ्रा फैयो आरो जोंनि जागायाव आरो हारसाफोरखौनो जोङो गोजाननिबाबो गायनाय फुनायावबो लाबोयो आरो जोंबो हारसाफोरनाव थाङो बेफोरबायदि हाजिराफोर बेफोरबायदि जोङो खौसेयै गोरोब लायनानै जों थायो जोंनि माबायाव आरो जों दा गामि ओनसोलाव हारसाफोर नङाबानो जोंफ्रा आरो बेफार फालांगियावबो जौगाया जेनेबा जोंनि गायनाय मैगं थाइगं माइ दै आरो मारा होखांबाथाय जोंनो जिगाबखौ नांला बेफोरबायदि जोंनो जिगाबफोरखौबो जों हारसाफोरनोनो जों फानहर जोबो बेनिखायनो जोङो बेफार फालांगियाव हेफाजाब मावनाय दांनायाव हेफाजाबनि थाखायनो जों बांगाल सावथाल हारसा होननानै जोङो रावबो सानलाया हवालासिनो जों खौसे न'खर गंसेनि बायदि जों सोलियो आरो बेफोरबायदि खालामनानै थायो दा जोंनि गामियाव जेनेबा सोरबा हारसा फैदों होननानै जोङो रावखौबो दुखिया जेनेबा जोंनि न'खराव माबा मोनसे बायनोबा सोंफैबाथाय जोङो जिरायफै जिरायनो होयो मोजांयै मोजां साहफोर लोंहोआबा गयफोरखौनो जों जाहोहरो बेफोरबायदिनो जोंफोरो बारा गाज्रि भासाहाय माबाहै बेफोरबायदि एख' बुंलाबायनानै हरा जोङो जेनेबा जोङो मोजांयै मोजां साननानै हरो दंबा दं गैयाबा गैया जोङो मालफोरखौ फानहरो आरो जोंनि जा गय बायनो फैयो बेफोरबायदिनो बे अनेक खेथि मावनायखौनो जोंनिखौ बायनानै लाङो हारसाफोरा थालिरआनौ जा जियानोजा जोङो हारसाफोरनोनो फानहरजोबो बेनिखायनो जोङो हारसा बांगाल साना हवालासिनो खौसेयैनो जोङो थायो आरो बेफोरबायदि दा बांगालफोराबो बेफोरबायदिनो साहा बागानाव साहाफाट खानानै थायो जेनेबा जोंनियावथ' दुमनि बागाना नामजादा साह बागान बागाना गंनै जेनेबा जोंनि खाथियावनो फारसेथिं दुमनि बागान आरो बासबारि बागान बेफोरावथ' सावथालफोरानो था यो बे सावथालनि मावनाय दांनाय जेनेबा बागानाव खामानि मावनानै बिसोरनि साहफाटखौनो जों बायनानै लोङो बेनिखायनो जोङो जेनेबा बांगालनि मावनाय दांनायखौ जों जाया जोंनो नाङा होननानै जों बुङा आरो जोङो खौसेयैनो जेनेबा जों मुगैया हवालासिनो बिसोरनि मावनायखौ जों जागोन जोंनि मावनायखौ बिसोर जागोन बेफोरबायदिनो जोङो थायो